अ मा औ औ औ दे सोलोंथाइ सोलोंथाइ बिथिङावथ' दा ओरैबादि नुनो मोनो जोंहा आसाम गभमेन्टआ जेरैबादि बिथोन होदों जेरै गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ होन्नानै बुंबाय नालाय दा गुनटसभनिबो फालिथाइ खालामहोया नङा खालामहोगासिनो दङ थांनाय नैरोजा जिस्नि माइ माइथाय निफ्रायनो गुनटसभखौ फालिबोबाय थानाय जाहैदों गिबि गिबियावहाय

आगोलावथ इसिबां मानि जौगानायखौ नुनो मोनाखैमोन दा नाथाय नैबे दानि बिथिङावहाय जौगानायखौ बांसिन नुनो मोन्नाय बादि मोनो आरो मानो होनबा बुंनो थाङोब्ला जौगायाखै नङा जौगाबाय होननानैनो बुंनांगोन मानो होनबा आरो जोंनि बि टि सि आवबो दिनै हमनानै लादो बर' रावआ जे बा बर' सोलोंसाफ्राजे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायाखै बेखौबो जोङो बुंनो हानाय नङा मा मानो होनबा दा बर'फोराबो मालायनि उन जानानै थाङाखै दिनैसिम दावगालांगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय दा जेरैबादि दावगादों बेनिफ्राय साबसिन दावगालांगोन होन्नानै आङो आसा खालामो आरो औ औ औ औ औ जौगालांगासिनो दङ अ

जागोन दे बेवहाय जोङो फारागथि नुनो मोनो ओरैबादि आगोलनि सोलोंथाइजों दानि सोलोंथाइजों बहुथ फाराग दङ गोदोनिया जाहैबाय मा जोङो ओन्दैफोरा बिमा फिफानि आखाइयावनो थायोमोन आराइ थिन बोसोरसिमा आरो नाथाय दिनैनाहाय गोदान केरिकुलामजों सरकारा जेरैबादि